हलो हा तां दर्ज़ी जी दुकान सां ॻाल्हायो पिया एक्चुअली मूं पंहिंजे पुट जी स्कूल यूनिफ़ॉर्म सुबण लाइ ॾिनी हुई त उहा सुबिजी वई

पर मैम तव्हां इहो बि सम्झो न ॿारनि जा स्कूल खुली विया आहिनि त ॾुखियाई पई थिए उन खे पुराणी ड्रेस सोड़ही थी वई आहे कीअं पियो ॿारु पाए वञे त तव्हां जल्दी कराए ॾियो न ॿार जी ॻाल्हि त तव्हां सम्झो हा त फ़र्स्ट प्रायोरिटी में मुंहिंजो कमु कराइजो प्लीज हा त मुंहिंजो टोकन नम्बर वन वन आहे त इन जे बारे में तव्हां जल्दी कराए वठिजो हा थैंक यू हा ओके ओके